जेन्ना हांवें दुसऱ्या भाशेन बरयल्लो बूक वाचलो तेन्ना मातशें समजपाक पयले फावटी कठिण जाले पूण हळू हळू जेन्ना हांव त्यात भाशेंतलें पुस्तक परत परत वाचपाक लागलें तेन्ना म्हाका तें चड समजपाक लागलें ताची म्हाका सवय जाली म्हाका बरें तरेन त्या पुस्तकाचो पुस्तकांत किदें बरयलां तें समजपाक लागलें